छन्न म्हणल्यार मनशाचो सगळ्यांत बरो वेळ घालोवपी समादान दितनाच आनंद दिवपी गजाल पूण एक पर्याय दिल्यार बागकाम हो एक छंद म्हणून खूब सुखद आनी फायद्याचो घराच्या मुखार आनी फाटल्यान भोंवतणी थोडोसो जमनीचो कुडको हो छंद सुरू करपाक पुरो दिसाच्या कश्टा उपरांत वा सकाळी पयलींच दीस सुरू जावच्या पयलीं लेगीत आनी मागीर सुटये दीसभर ह्या छंदांत रमपाचो आनी गुंतपाचो आनंद घेवंक मेळटा बागकाम हो एक व्हड आनंद तातूंतल्यान म्हाका मनाची शांती आनी समादान मेळटा तशेंच मनरिजवणेचो एक व्हड स्त्रोत्र आसा बागकाम म्हाका आवडटा कारण तातूंतल्यान म्हाका खोशी सृजनशील आनी उमेदी जाता तुमकां दिसता वा नाजाल्यार बाग बागकाम भलायकेक बरो वातार वातावरण तयार करपाक आदार करता वेगवेगळे मनीस आपल्या आवडी प्रमाण वेगवेगळे छंद वेंचतात बागकाम हो एक शारिरीक क्रिया कलाप तशेंच एक छंद जाका लागून म्हजी भलायकी आनी तांक वाडटा म्हाका आराम मेळटा आनी ताण उणो जाता बागकाम हो एक छंद जो सगल्या हवामानांत दादलो बायल भुरगीं तरणाटे वा जाणटे हांचे खातीर योग्य आसता म्हजी ल्हान बाग तर एक तरेकवार फुलां आनी पानां हांचो आशिर्वाद आशिर्वाद आसा म्हज्या बागेंत म्हाका गुलाबाच्या झाडाचो व्हडलो संग्रह आसा पांचवें तण आनी सुंगदीं फुलांचो दृश पळोवपा सारकें आसता सकाळी पयलींच पाचव्या तणाचेर दवाचे थेंब मोतया भशेन चकचकीत जातात बागेंत फुलपी जायत्या रंगाचीं सोबीत फुलां ताजी हवा आनी सकाळी पयली सुखद शांतताय पळोवन खूब खोस जाता बागकाम म्हाका सैमाक लागीं दवरता आनी मनांत पर्यावरणाक अनुकूल अशी जापसालदारकी तयार करता फुलाची बाग सोडल्यार म्हाका बाजीपालो बागय आसा हांव म्हज्या छंदाक कसल्याच प्रकारच्या इनामा कडेन जोडना वा बागकामाक उत्कृश्ट जावंक ना म्हजो हेतू स्पश्ट हांव म्हजो छंद सुका खातीर करता खळपळ आनी खळबळींनी भरिल्ल्या म्हज्या व्यस्त जिवितांतल्यान म्हाका विसव मेळटा आनी म्हज्या जिवितांत आकर्शण जोडटा तशेंच म्हजी थकिल्ली तांत्रिकां आनी मन ताजें करता